अॼकल्ह जे ज़़माने में गेमूं जो महत्व एॾो वधी वियो अथई की सभु टैक्नॉलोजी हिसाब सां गेमूं हलनि पई थी ईअ सभु रमी था सघनि हुनमें असांखे कहिड़ी ब गेम पाण खे खेलणी हुजे हू करी था सघूं हुनमें हिकु डब्लयू डबल्यू एफ आहे मारियो गेम हू सभिनि जी फेवरेट हूंदी अन हूअस गेम सभु खेलंदा ज आहिनि हुनमें हिकु पीएस थ्री फोर गेम ईंदी आहे हू मूंखे बि मज़ो ईंदो आहे खेलण में मां बि खेलंदी आहियां इहो गेम